हमरा गाममे बहुत मत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना अछि इतिहासमे जेना कि हमरा आर के तिलहेसर मन्दिर अछि जे कि बहुत प्रसिद्ध अछि आ कहल जाइत अछि ई जे छै स्थापित नहि करल गेल छै ई अंकुरित भेल अछि ई बहुत प्रसिद्ध अछि लोग दूर दूर सऽ एतय पूजा करै लए आबैत अछि आ दिन प्रतिदिन एहि मन्दिर बहुत विस्तारित भेल अछि बहुत अच्छे सऽ ई मन्दिर के बनायल गेल अछि एहि मन्दिरमे एकटा इनार एकटा पोखरि सब सुविधा छै दूर सॅं लोग पूजा करे लए आबैत अछि मन्दिर के बगलमे दूकान सब अछि जातय फूल दीयाबाती सब मिलैत अछि सब सामग्री उपलब्ध अछि अंय और दूसरा हमरा गाममे एगो प्रसिद्ध महापुरुष अछि जे कि हमरा गाममे सबसँ नामी गामी छै जकरा सब चिन्हैत अछि ओकर नाम अछि वंशमणि सिंह कहल जाइत अछि कि ओ हमरा गाम के सबसऽ सबसऽ धनिक आदमी रहैथ